असां सिंधियुनि में जामु ॾिण वारा ईंदा आहिनि असां जामु खुशियुनि सां उहे ॾिण वार मनाईंदा आहियूं जीअं गोगो ईंदो आहे त हिकु ॾींहुं पहिरों असां दाल वारा फुल्का मेथी वारा फुल्का कोकी ऐं सियलु भाॼी करेला कोई कोई बिरयानी ठाहींदो आहे कोई पकोड़ा ठाहींदो आहे हे सभु ठाहे करे रखी छॾींदा आहियूं अखड़ियूं कंदा आहियूं तवे ते लोटो रखंदा आहियूं पाणी जो चणनि जी दाल ऐं चांवर रखंदा आहियूं पोइ सुभाणे सुबुह जो उथी करे उहो थधो खाधो खाईंदा आहियूं पूजा कंदा आहियूं ॾई बूंदी जो राइतो कंदा आहियूं ठाहींदा आहियूं हो खाईंदा आहियूं पापड़ खाईंदा आहियूं ऐं थधिड़ी ते बि ईअईं कंदा आहियूं थधो खाधो ई खाईंदा आहियूं सुभाणे ते हिकु ॾींहुं पहिरो पचाए रखंदा आहियूं सभु मिठा दाल वारा ऐं जींअ असांजी टीजड़ी थींदी आहे टीजड़ी में असुर जो उथी करे थोरो कुझु खाई करे मुसाक़ सां ॾंदु माटंदा आहियूं पोइ उनखां पोइ टीजड़ी माता ते वञी करे पाणी चाढ़े करे खीर चाढ़े करे गजर रखी करे अगरबती ॿारे करे ईंदा आहियूं पोइ शाम जो टीजड़ी माता जी कथा ॿुधंदा आहियूं कथा ॿुधण खां में उनखां पोइ कॾहिं बि पाणी न पीबो आहे पोइ सिधो राति जो चंॾ खे ॾिसी करे उनखे चांवरनि जो खीर जो काकड़ी जो अर्घु ॾिबो आहे पोइ रसोई खाइबी आहे ऐं जीअं महालक्ष्मी थींदी आहे महालक्ष्मी रोट पचाईंदा आहियूं कहिड़ा कहिड़ा माण्हू बिस्किटनि ते कंदा आहिनि कहिड़ा कहिड़ा माण्हूं सीरो ठाहींदा आहिनि ऐं ब्राह्मणी वटि खणी वेंदा आहियूं उते पोइ ब्राह्मणी असांखे थोरो रोट जो प्रसादु ॾींदी आहे घोरो ॾींदी आहे ही सभु महालक्ष्मी में असां कंदा आहियूं